हैलो महां डाक्टर साह्ब नमस्ते महाराज में तुसें कोई दो तिन हफ्ते पैह्ले में दवाई लैती थी जे केह् मतलब उसदे कन्नै कोई फर्क फुर्क नी पेआ ते सनाओ होर कोई ढिड्ढ पीड़ सिर पीढ़ किश चक्कर जन होए करदे कनेही दवाई दित्ती तुसें महाराज मेरा नांऽ बीशू गोस्वामी ऐ में सराड़ दा रौह्ने आह्ला हां में कोई दो तिन हफ्ते पैह्लें इत्थै थुआढ़े क्लीनिक उप्पर आया हा ते तुसें इत्थै मिगी इत्थै दोआई दित्ती उसदे कारण मिकी लगदा किश इफेक्ट पोआ दा केह् केह् दवाई दित्ती तुसें मिकी हां जी हां जी नेईं सर उसदे होर साइड इफेक्ट होए दा नुहाड़े पिच्छें चक्कर हवै दे सिर पीड़ ताहें तुआहें दिन ब दिन हूं हूं कन्नै कन्रै होर कन्नै साह् लैने दी प्राब्लम होआ दी हर साही सुई डाक्टर साह्ब तुसें लैता कदें मुंहै च आक्सीजन थुआढ़ी कोई कदें करी हूं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ